मबाइलआथ' अर्डार होनाया सफैबायमोन सफैनाया जे टाइमाव सफैनांगौ बे टाइमाव सफैयाखै दा मबाइलाबो माखासे सिस्टेम कालारफ्रा एक्के रोखोमनि आं जे कालारखौ बिहरदों बे कालारखौ बे कालारा सफैयाखै आरो मबाइलाबो स्क्रेत्स जाखानायसो मबाइला आरो कालारनि थाखाय कालाराबो मोजां नङा आंनि थाखाय दा मबाइला स्क्रेत्स जाखानाय हिसाबै आं फसायाखै आरो जे बिहरनाया आंनो सब्ताहसेफोरनि गेजेराव सफैनांगौआ सब्ताह खननै खनथाम लादों आरो चार्जार दंमोन लोगोसे चारजिंआबो गाज्रिसो आरो हेडफ'न दंमोन हेडफ'नाबो गाज्रिसो दा मबाइलखौ आं फसायनाय जायाखै आरो लोगोसे मबाइलाबो फेकेटाबो फेकेजाबो गेरेब खालाम लायखानायसोमोन आरो बेखौ आङो माब्लाबाबो माबा खालामनो हाया आरो